सुरुजमे फाइदा की होइ छै सुरुजमे फाइदा पूजा पाठ करै छियै अथि पाबनि करै छियै तऽ ओहिमे चाइ तीन दिन सहै लए पड़ै छै ओहिमे पूजा पाठ कऽ कऽ पूजा करै छियै हम बड़ कठिनसँ अथि करै छियै पूजा पाठ करै छियै सहै छियै कतेक पाबनिमे बनबै सनबै छियै बनाए सुनाए कऽ ओकरा पूजा होइ छै सहै छियै जाइ छियै जल चढ़बै लए हुनका जाइ छियनि पानिमे ठाढ़ होइ छियनि पठ प्रणाम करै छियै प्रणाम कऽ कऽ हुनका कष्ट उठबै छियनि कष्ट उठाए कऽ हुनका प्रणाम करै छियनि तब हाथ उठबाओल जाइ छनि हुनका से कयल जाइ छनि सहल जाइ छियै तीन दिन सहै छियै तीन दिन सहि कऽ एहिमे की अथि परिणाम मिलै छै तीन दिन सहै छियै एहिमे पूजा पाठ सभ करै छियनि हुनका जलमे ठाढ़ होइ छियनि जल दै छियनि हुनका हाथ उठबै छियनि कतेक चीज ओहिमे करै छियनि इसभ फाइदा बढ़िआँ होइ छै कतेक की होइ छै ताहिमे खाना पीना अथि टिकड़ी पिरुकिया सभ बनै छै सभ अथि करै छै हाथ उठबै छियै इसभ बनबै छियै बाल बच्चाके इसभ बनबै छियै से बाल बच्चाकेँ खुअबै छियै पिअबै छियै सभ करै छियै इसभ कऽ कऽ तकर बाद ने अथि होइ छै ईसँ कोन फाइदा छै फाइदा एहिमे होयके चाही ओहिमे धियापुताकेँ खाना पीना सभ बनबै छियै पूजा पाठ सभ करै छियै पूजा पाठ करयके चाही कतेक हम पाबनिमे करै छियै पूजा पाठ करै छियै महादेव पूजा करै छियै सभचीज करै छियै पानिमे ठाढ़ होइ छियै पानिमे ठाढ़ भऽ कऽ हुनका कष्ट उठबै छियनि कष्ट उठाए कऽ सभ करयके चाहै छियै तऽ हम पाबनि करै छियै कतेक ओहिमे कऽ रहलियै तीन दिन सहै छियै तीन दिन सहि कऽ हुनकर कष्ट उठाए कऽ सभ हुनका हाथ उठबै छियनि हाथ उठाए कऽ हुनका कतेक हमसभ कऽ रहलियै सभचीज करै छियै कऽ कऽ तब ने हुनका कष्ट की फाइदा बुझाइ छै फाइदा बुझाइ छै कथि बुझाइ छै इसभ करयके चाही तऽ इसभ करयके चाही तऽ पूदा पूजा पाठ करिते महादेव थान जाइ छियै महादेव थानमे पूजा पाठ कयलहुँ अगरबत्ती नेसलहुँ धूप देलहुँ हुनका प्रणाम कयलहुँ प्रणाम कऽ कऽ कतेक हुनका कष्ट उठबै छियनि कतेक करै छियनि इसभ करै छियनि पूजा पाठ सभ करै छियनि हुनका करै छियनि हम पाबनिमे ठाढ़ होइ छियनि जल दै छियनि दाताके कतेक दाताके करलियनि एहिमे कोन फाइदा छै एहिमे फाइदा छै कि नहि छै फाइदा कतेक कऽ रहलियै इसभ कोइ छै तऽ इसभ पूजा पाठ भगवानके दाताके जल दै छियनि सहै छियनि कष्ट उठबै छियनि इसभ पूजा पाठ करै छियनि महादेव थानमे इसभ दाताके उठाए दाताके करै छियनि दाताके कऽ कऽ इसभ हाथ उठबै छियनि कतेक होइ छै ओहिमे कोन फाइदा छै इसभ कऽ कऽ तकर बाद ने अथि होइ छै तऽ एहिमे कोन फाइदा छै बाल बच्चाके सङ्ग साथ बै बैसलियै बतएलियै खोतिएलियै बाल बच्चाके खुएनाइ पिएनाइ सभचीज पहिरनाइ ओढ़नाइ सभ ओकरा करै छियै बाल बच्चाके करै छियै की नहि करबै तऽ हेतै एहिमे कोन फाइदा छै आँय ओहिमे बच्चाके पढ़ाइ सभचीज कयलहुँ महादेव पूजा कयलहुँ महादेव पूजा कऽ कऽ एहिमे कट कष्ट कतेक धूप दीप ओहिमे लै छी फूल पान सुपारी सभ ओहिमे सभ ओहिमे करै छी तब ने महादेव पूजा होइ छै एहिमे कोन फाइदा होइ छै एँ एहिमे होयके चाही एँ एहिमे होयके चाही तऽ एहिमे कोन फाइदा छै कतेक बड़ कठिनसँ महादेव पूजा कऽ रहलियै हइ एहिमे कतेक ओरबय पड़ै छै करै छै सभचीज फूल रहौ सुपारी रहौ अथि पान रहौ सभचीज लऽ कऽ तब महादेव पूजा बनै छै तऽ हमसभ कष्ट कतेक उठबै छियै गोड़ कऽ कऽ गोड़ लागि कऽ बैसैत छी प्रणाम करै छी कतेक कष्ट होइ छै इसभ कष्ट होयके चाही पूजा पाठ होयके चाही एहिमे कोन फाइदा छै एहिमे फाइदा होयके चाही एहिमे कतेक फाइदा छै एहिमे सभ होयके चाही एहिमे भगवानके हाथ उठबै छियनि भगवानके जल चढ़बै छियनि जल चढ़ाए कऽ ओहिमे धूप दीप दै छियनि धूप दीप दऽ कऽ सभचीज करै छियनि हुनका कोन एहिमे तऽ फाइदा होयके चाही एहिमे कोन अथि छै कतेक एहिमे कष्ट होइ छनि एँ इसभ होयके चाही कतेक अथि पूजा पाठ होयके चाही कतेक बाल बच्चाकेँ धियापुताकेँ कतेक पहिरयबा पहिरबा ओहरबा